ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے ہندوستان میں کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے پہنچا دیا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے اگر کسی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو اس کی سہولت کے لیے وہ اپنی سہولت کے حساب سے رکشہ یا گاڑی یا آٹو کا آٹو پہ جانا پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی بھی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہوتا ہے تو ہم کوریئر کا استعمال کرتے ہیں اور جو جس میں کوریئر سے ہمارا سامان ایک یا دو دن میں دوسرا مقام پر آسانی سے اور صحیح سالم سیفٹی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو لیکن اس کے جگہ اس کے علاوہ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان جو ہے وہ کوریئر سے جانے میں ڈیمیج ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے